हॅलो आं नम्रता शॉप न्ही हांव उशा उलयतां तुमगे तें पळय स्टीलचे धोबे घेतलेले हांवें एक म्हयनो पयली आनी हांव तुमी म्हाका सांगलेले की तें स्टीलचे धोबे बरे क्वॉलिटीचे म्हणून आनी तुमी तेजेर हांव एक्चुली एकूत घेवपाक गेल्ले तुमचे कडेन पूण तुमी तुवें म्हाका सांगले तेजेर डिस्कावंट मेळटा म्हणून आनीक दोन घेतल्या आं हांवें तें आनी अशें डिस्कावंट मेळटकूत पूण तुवें ते तिनूय म्हाका धोबे दिले ओके आनी तें धोबे हांव घेवन गेले खरें पूण आतां एक धोब्याचे धांपणे गेल्ले आसा हे फुटलेले आसा सांबाळपाक पण पूण तुमी बोरे क्वॉलिटीचे हाडिना आसतले म्हाल आनी बोरे क्वॉलिटीचे म्हणून विकता आसतले कस्टमराक आं अशें कशें हें तुमकांच खबर आसतलें न्हू

ओय फेमस म्हणून म्हाका खबोरूच आसा कळ्ळें न्हू फेमस म्हणुनूत आमी तुमचे कडे येल्ली न्हू तुमच्या शॉपार

ओके घेता आसतना बोरेच आसता घेता आसतना बोरेच आसता बरें क्वॉलिटीचे म्हणून तुमी सांगता डिस्कावंट मेळटा म्हणून सांगता आनी लोक अशे कश्टमर म्हाजे भाशेन डिस्कावंट मेळटा एक घेतल्यार दोन घेतल्यार तुमी अशें फोटयता आसतलें लोकांक आनी विकता बरो माल हाडिनान आनी बरो म्हणून विकतात आं ना पोडोंग बीन कांय ना पोडोंग बीन कांयच ना आं हांव आतां किदें करूंक सोदतां हांव तें तुमकां रिटन करूं शकतां सोदतां ते तुमी किदें करता पोयशे दितले काय ते धोबे तेचे बदलाक दुसरी दिता आमकां किदें दुसरी आयदनां म्हाका जाय तीं ओके पोयशे मेळना नाका पूण म्हाका तेज्या बदलाक दुसरी आयदनां दी तोप दी अशें बीन आं हय बील बीन सगळीं आसा तशीं बिलां म्हायन तशींच दवरलेली आसा ती हांव हाडटां येता आसतना बरें तर थँक्यू